म्हजो विचार जो आसा ह्या प्रश्नाचेर की नाच केन्ना इमपॅक्टफूल आनी केन्ना मॅमोरेबल जाता ताजेर असो आसा विचार म्हजो की जे कोण लोक एक एका मनशाक डान्स करतना नाच करतना पळयतात तेन्ना तांचेर ताजो इम्पेक्ट तेन्नाच पडटा आनी तांचे तकलेन तो डान्स तेन्नाच उरता जेन्ना तो मनीस आपल्या खरो म्हणजे मनांतल्यान तो नाच तांच्या फुडें करता आनी मनांतल्यान करता तेन्ना तो जो कितें त्या डान्सांतल्यान तो जे कितें ते डान्सांतल्यान एक्सप्रेस करपाक सोदता जें कितें सांगपाक सोदता तें सारकें मनातल्यान सांगता तेन्नाच ताचो इमपॅक्ट लोकांचेर पडटा आनी लोकांक तो डान्स याद उरता की हाणें हो डान्स असो केल्लो म्हणून आनी ह्या टोपिकाचेर केल्लो म्हुणून आमी खंयचीय गोश्ट जेन्ना करतात पद सुद्दां आमी गायतात किंवा नाच सुद्दां जेन्ना करतात किंवा कोण जेन्ना कसलो कसल्याय टॉपिकाचेर उलयता तेन्ना ताच्या फाटल्यान हेतू जो आसता तो लोकांक कितें तरी सांगपाचो आसता आनी डान्सांतल्यानूय बी डान्स जो आसता तो लोकांक फक्त इमप्रेस करपा खातीर नासता की हांव इतले बरें कपडे घालून आपणें असो केलो म्हणून पूण मैन जे इम्पोर्टंट आसता नाच करतना तें एक्सप्रेसींंग तूं कितलो बऱ्या तरेन तूं कितल्या बऱ्या तरेन तो नाचांतल्यान तूं एक्सप्रेस करूंक सोदता की म्हणजे जी जी टॉपिकाचेर तूं नाच करता तातुंतल्यान तो कितल्या परंत तूं त्या टॉपिकार आपले एक्सप्रेशन्स दिवून एक्सप्रेस करूंक सोदता हें खूब इम्पोर्टंट आसता आनी तेन्नाच जेन्ना तूं ते मनांतल्यान हें करून तो नाच थंय लोकां फुडें करता तेन्नाच लोकांचेर तेचो इम्पेक्ट उरता आनी लोकांक तो याद उरता पूण बेश्टो नांवा खातीर जर म्हणजे असोच प्रेकटीस करून करपाक जाय म्हणून केलो जाल्यार लोकांक तो व्हडलो यादूय उरचो ना आनी लोकांचो ताजेर कांय इमपेक्टूय उरचो ना म्हणजे अशें जातलें की ह्या मवनासान येवनन नाच केलो तो गेलो पूण स्वताक त्या नाच करतल्या मनशाक सुद्दां आसपाक जाय की आपल्याक वो इम्पेक्ट लोकांचेर लोकांचेर हो इमपेक्ट आपल्याक दिवपाक जाय आनी करपाक जाय आपल्याक लोकांक ह्या म्हज्या डान्सांतल्यान सांगपाक जाय अशें चितुनूच जेन्ना मनीस तो करता तेन्नाच ताचो खरो इमपेक्ट लोकांचेर पडटा लोकांक तो सदांच सारको याद उरता